असांजे राज्य परिवहन जी ग्रोथ ॾाढी सुठी आहे असांजे हिते रोड वोड हाणे ॾाढा सुठा ठही विया आहिनि ऐं असांजे हिते सफ़रु थोरो सस्तो बि आहे असांजे हिते पुल्स पुलियूं ठही वयूं आहिनि जामु हिकु शॉटकट पुल ठही वियो आहिनि सिलिंग के रोड ठही वियो आहे ऐक्सप्रेस हाइवे ठही वियो आहिनि फ्री वे ठही विया आहिनि तव्हां जो ॿियो इस सभु सुठो रोड ठही विया आहिनि त असांजी ट्रेन में लोकल ट्रेन बि ॾाढी सस्ती आहे हिते हिकु जॻहि खां ॿिए हंधि वञण में ऐं तव्हां जी पैसेंजर ट्रेन बि असांजी हिते सस्ती आहे ऐं ॿियो आटो टैक्सी बि हिसाब सां सस्ती आहे अगरि रोड सुठो आहे त तकिड़ो पहुचाए थी ऐं हुन जो मीटर बि बराबरि हिसाब सां ॾियणो ते पए हिन हिसाब सां कटे सटे असांजे भारत में मोदी सरकार जे राज में ॾाढी सुठी सहूलियत थी वई आहे ऐं असां सभु ख़ुशि आयूं